हेलौ खुश रहिए खुश रहु गऽ जी जी उज्ज्वले सर बोलैत छी अच्छा अच्छा जी जी कोन चीजके एक्जाम छै अपनेके कखन तऽ कखन बोर्डके एक्जाम छै कहनीके दसमीके कि बारहमी के छै ह्म्म ह्म्म जी जी अभी तऽ हमर हमर तऽ ओइसे कोचिंग संस्थान छै अपनेके सीतामढ़ी भव्यपुर रोडसँ जे गेल हइ ने कपड़ौली रोडके तरफ रस्ता जे जाइत छै ओहि रोडमे छै हँ नहि नहि बात ई छै कि जे लोकेशन भेजैसँ पहिले सही बात हइ कि जे अपने ओहि टाइममे आबैमे समर्थ छी कि नहि छी ऐसे भी तब अचानके अपने कहल कहैत छियै तऽ एकरा लेल हमरा सोचैके ने पड़तै तब नऽ बतेबै अपनेकेँ अच्छा अच्छा तऽ अपनेकेँ ओइसे विचार करैत छी जे कोन टाइममे हमरा की व्यवस्था होतै ओइसे तऽ हमरा बहुत अभी बहुत तरहके पूजा अथी दशहराके भी अथी अबैवला छै ओहि हिसाबसँ हम अपन समय देख लैत छी तब अपनेकेँ बतायब अपनेकेँ ओइसे आओर सभ विषयमे सही तैयारी हो गेल छै एकरा अलावा

अच्छा संस्कृतके ने संस्कृतके भी जानकारी अपनेकेँ चाही कि ने अच्छा अच्छ ह्म्म ह्म्म तऽ संस्कृत भऽ गेलै हिन्दी भऽ गेलै आओर अपनेके मैथ भऽ गेलै कि ने संस्कृत हिन्दी हिन्दी नहि अच्छा अच्छा मैथ इंग्लिश आओर सन्स्कृतमे अपनेके जानकारी चाही ई कोन बोर्डसँ छी अपने स्टेट बोर्डसँ छियै या सी बी एस सी बोर्डसँ या आइ सी आइ सी बोर्डसँ छी कोन बोर्डसँ अपने एक्जाम होइवला छै बिहार बोर्डसँ छी अच्छा तऽ ओ बोलू ने पूरा हँ तऽ बिहार बोर्डमे छी स्टेट बोर्ड बोलल जाइत छै ओकरा स्टेट बोर्ड बोलल जाइत छै जी अच्छा ह्म्म कऽ कहाँ के मने ई सभ अपनेके लोक कोन विद्यालयसँ अभी अपने अथी अध्ययन कऽ रहल छियै अच्छा अच्छा अच्छा हाइ इसकुलसँ अच्छा हँ तऽ कि उहाँपर टीचर लोक नहि छै कि पर्याप्त मात्रामे सभ सब्जेक्टके सिलेबस पूरा नहि भेल छै अपनेके ओऽऽ अच्छा अच्छा जी ठीक हइ तऽ हम अपनेकेँ लोकेशन ओकेशन भेज भेज देल भेज भेजैके प्रयास करैत छियै अपने ओहिपर ध्यान देल जाउ ह्म्म